السلام علیکم بھائی ہاں بھئی یہ فریج لیا میں بہت ہی لے کے پندرہ بیس دن ایچ ہو رہا بھائی کولنگ بھی نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا ٹھنڈا بھی نہیں ہو رہا ویجٹیبل بھی خراب ہو جا رہے ہیں ترکاری پوری خراب ہو گئی سڑ گئی پوری ترکاری دہی رکھا تھا میں پھٹ گیا دہی دھہیں میں کھٹاس آ گئی دودھ پھٹ گیا اور کیا فروٹ بھی خراب ہو گئے میں رکھے سو میرے کو پورے نقصانات ہو گئے یہ فریج لیے جب سے اتنی تکلیف ہو گئی یہ میں اتنا خراب فریج ہے وہاں سے لیا تھا میں بگ بازار پہ سے اتنا خراب فریج ہے میں اب میرے دوستوں کو بھی بولتا ہوں نکو لیو وہاں سے فریج بول کے بولتا ہوں کاہے کو بولے تو میں اتنی پیسے قرضہ کر کے لیا تھا میں یہ فریج کو بت دوستوں کے پاس سے پجیس ہزار میں لیا یہ فریج پچیس ہزار میں اس فریج لیا تھا میرے کیا ہوا نقصان ہی ایچ ہوا پورا فریج میں پورے خراب ہو گئے برف نہیں جم رہا پورے ترکاری خراب ہو جا رہی برف نہیں جم رہا ترکاری خراب ہو جا رہی اور فروٹ خراب ہو جا رہے ہیں کھانا رکھے تو کھانے میں خرابی آ جا رہی ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے فریج لیا جب سے میرے کو میں اب یہ فریج کو کیا کروں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اب یہ بیچ دوں لے لو آپ آ کے نہیں تو میرے کن سے فریج ہاں میں کیا کروں اب یہ رکھ کے فریج آپ آ کے لے لیجیے پندرہ دن ایچ ہی ہو گئے نا کمپنی سے بات کر لیجئے آ کے میرے پاس سے فریج لے لیجیے ورنہ میں آپ کے مینیجر سے آپ کی شکایت کروں گا آپ پروڈکٹ صحیح نہیں رکھ رہے ہیں لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں فریجاں خراب رکھ رہے ہیں لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو جس سے اور نقصانات ہو رہے ہیں ان کے آپ جلد سے جلد آ کے میرا فریج بدل دیجیے یا چینج کر دیجیے ایکسچیج کر دیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی